प्रोसेस ऐ जेह्ड़ा ट्रीटमेंट दा ते कन्नै हॉस्पिटल मेनैजमेंट दा ओह् मिगी ठीक नेईं लगदा ऐ की के बड़े नेह पेशैंट होंदे बड़े नेह मरीज होंदे उ'नेंगी जल्दी जरूरत होंदी कुसै बी चीज़ दी दवाई दी ते कुसै गी होई सकदा लेट होऐ किश जेह्ड़े हैन ओह् अपने जान पंछान दा जिकर करियै ते ओह् पैह्लें पर्चियां कटाई लैंदे ते एड्डी बड्डी जेह्ड़ी लेन होंदी ऐ लग्गी दी इक्क बंदा होंदा ऐ उत्थै सिर्फ पर्चियां कट्टने आह्ला ओह् ते सिद्धी नेही गल्ल ऐ निं की भई जेह्ड़ा पर्चियां लेट कटोङन ते डॉक्टर नै बी लेट पुज्जना ते जेह्ड़े डॉक्टर ते हैन गै नेईं ते डर्मैटोलोजिस्ट जि'यां नेईं ऐ इत्थै ओह् ते साढ़े इत्थूं दी गल्ल ऐ डर्मैटोलोजिस्ट निं ऐ ते उ'ऐ नेही गल्ल ऐ कि हर इक जेह्का फील्ड ऐ ना ओह्दे बिच किश ना किश कमियां हैन

हून हून मरीज ऐ हून मरीज ऐ ते ओह् कुत्थै जाह्ग इक्क डॉक्टर होंदा ते अगर कुसै मरीजै गी जरूरत पेई जा ते उन्नै कुत्थै जाइयै आखना ते कुसी जाइयै सनाना केह् मिगी तकलीफ होआ दी ऐ डॉक्टरें दा इक्क गल्ल करने दा गै तरीका अच्छा निं ऐ जेह्ड़ा पेशैंट होंदा उसी प्यार कन्नै ट्रीट कीता जंदा प्यार चाहिदा होंदा उसी प्यार कन्नै गै अगर तुस कुसै पेशैंट गी समझागेओ ते उन्ने हर इक ट्रीटमेंट ऐ जेह्का ओह् ढंगै दा कराना अदरवाईज़ उस बंदे दा मन बी नेईं होंदा जाने दा ते अगले बंदे दी बी इमेज़ जेह्ड़ी ओह् खराब होंदी ऐ इस्सै बास्तै मिगी लगदा इंफ्रास्ट्रक्चर बी जेह्ड़ा ऐ चीज़ां बी जेह्ड़ियां हैन उत्थें ओह् सारियां दियां सारियां खराब न उत्थै कोई ढंगै दी कोई मशीन निं कोई ढंगै दे कुछ बी निं ऐ उत्थै इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा गै गंदा ते मिगी लगदा ऐ की इंफ्रास्ट्रक्चर जेह्ड़ा ओह् डवैल्प होना चाहिदा जेह्दी बजह कन्नै सारे औन